हाँ मैं आप को पाँच ऐसी संख्या बता सकती हूँ दस हज़ार सात सौ बारह पचिस हज़ार आठ सौ उन्नीस बीस हज़ार पाँच सौ छब्बीस पंद्रह हज़ार दो सौ छप्पन और अस्सी हज़ार तीन सौ एक